मानसिनि जिउआवथ' गासिबोआनो बेसेन गोनां मानसिनि गियान आखल आखु सोलोंथाय रां रुफा न'खरनि सोमोनदो बा समाजनि सोमोनदो गासैबोआनो बेसेन गोनां ओमफ्राय बेनिफ्राय आंनि थाखाय सोंलोंथायानो बांसिन बेसेन गोनां होननानै आं सानो मानो होनबा सोलोंथाय गैयाबा आरो जेबोआनो गैया दानि दिनावथ' जेबोआनो गैया सोलोंथाय गैयाबा मोजां सोलोंथायजों लोगोसे मोजां गियान मोजां आखल आखु बेफोरनि थानायाबो गोनां सोलोंथाय थायोब्लासो नोङो जिवाव दावगालानो हागोन नोंहा साक्रि बाख्रि रां आरजिनायनि फारसेबो दावगालांनो हागोन गोबां सुबिदा थागोन मानो होनबा दानि दिनावथ' रांनि अनगायै थांना थानायानो गोब्राब नोङो जिउ थाबाबो रां गैयाबाथाय जेरावबो नों ओंखारनोबो हाया जेबो खालामनोबो हाया बेखायनो सोलोंथाय मोजां सोलोंथायजों लोगोसे मोजां गियान बुध्दि थानाय मोजां रां आरजिनो हानाय बेबादि जानांगोन बेजों लोगोसेनो मानसिनि जिउ आबो जोबोद गोनां जिउ गैयाबा आरो मा खालामनानै थानो जेबो खालामनो हाया जिउ गैयाबा जिउ देहा बेफोर गासैबो गोनां बेजों लोगोसेनो नों हारसिङै थांनानै थानो हाया बुहुमाव जेसेखि होना मानो गावनि आथिंयाव गसंथानो थेवबो गावनि आसि आथिंयाव गसंथानायजों लोगोसे नोंहा नोंनि नखरनि बिमा बिफा बिदा बिनानाव बा समाजनि मानसिफोरजों नों गोरोबनोनै थाथारनांगौ जायो नङाबा नोङो हारसिंयै बे बुहुमाव थांनानै थानो हाया बेखायनो गासिबो जिनिसानो बेसेन गोनां होननानै आं सानो